म्हाका फोटोग्राफी करपाक खूब आवडटा बिचांचेर वोयता तेन्ना हांव चडशे मॉर्नींग टायमत वयता तेन्ना हांव ते सुर्याचे फोटो शूट करता आनी बिचांचेर ते लारां दिसता न्हू ते लारांचे फोटो शूट करता आनी जी सँड आहा ती तेंचोय हांव फोटोशूट करता पर बोटी वयता तेंचेय फोटोशूट करता आनी आनी बिचांचेर जे लोक आसता न्हू तेंचे हांव फोटोशूट करता जे शॅक्स आसता न्हू तेंचे हांव फोटोशूट करता फोटोशूट जाता तितके हांव फोटोशूट करीत रावता आनी जे हांव सांचो वयता सांचो परत वयता तेन्ना हांव ते लोक लोक बसलेले आसता तेंचेय फोटोशूट करता आनी जे कोण भुरगे खेळटा न्हू तेंचेय फोटो शूट करता आनी सांचे नुस्त्याचे बोटी येता तेन्ना नुस्त्याचे बोटींचे हांव फोटो शूट करता जें नुस्त्याक येता न्हू त्या बोटीनसून त्या नुस्त्याकाचोय फोटो शूट करता जे डिफरंट डिफ्रंट नुस्त्याक आसता ते तेंचेय फोटो शूट करता आनी जे रस्ते दे एक बायक्स अशे डिफरंट डिफरंट आसता तेंचे हांव फोटो शूट करता आनी आनी जे बोटी चड पयस आसता तेंचे हांव ते झूम करून फोटो शूट करता आनी स्काय आसता हे स्काय आसता ते तेंचोय फोटोशूट करत आनी जेन्ना चंद्र मावळटा न्हू तेन्ना हांव ते फोटोशूट करता आनी पावसान हांव जे जेन्ना बिचांचेर जेन्ना पावसाचे थेंबे पडटा तेन्ना ते रेंवेचे हांव फोटो शूट करता आनी जेन्ना रेंबो येता ते हांव कलरांचे फोटो शूट करता ते कलर डिफरंट डिफरंट आसता तेन्ना म्हाका तें खूब बरें दिसता तेन्ना हांव फोटो शूट करता फोटोशूट करपाक म्हाका खूब आवडटा आनी जेन्ना जंगलान वयता तेन्ना हांव तें सोरपांचे किड्यांचे वा जनावरांचे अशे फोटो खूब शूट करता डिफरंट डिफरंट जनावरां आसता तेंचें हांव फोटो शूट करता आनी ते झाडां खूब तरेची जंगली आसता तेंचे फोटोशूट करता ते झाडांनी ते डिफरंट डिफरंट फ्रुट्स आसतात तेंचे हांव फोटोशूट करता फोटोशूट करून मागीर ते हांव सगळें मॅगजिनान बी अशें घालता आनी ते हांव तें बुकान बूक मागीर ते कोणाक जाय जाल्यार ते बूक हांव विकता करून आनी ते आनी आंबोली हांव घांटार वोयता तेन्ना आंबोली घांटार वोयतालो तेन्ना ते घांटार खूब झरे आसतात तेन्ना ते झऱ्यांचो हांव फोटो शूट करता ते झरे झरे व्हता तेन्ना खूब म्हाका तें बरें दिसता ते पाणय पाणयेन झरे पाणयेचे झरे आसता तेन्ना ते हांव खूब बरें करता आनी ते माकड खूब येता ते सायडीक आनी तेंचे हांव मागीर फोटो शूट करता आनी कोण लोक तेंच्या माकडां कडेन रावता ते तेंकांय हांव ते फोटोशूट करता आनी कोण ड्रिक करता तेंचे हांव फोटोशूट करता सगळें मिक्स करून उडयता आनी ते आनी हांव देवळान वयता तेन्ना ते देवळांचे फोटो शूट करता देवळांचे देवळांचे ते कलर मातशें डिफरंट डिफरंट आसता ती डिजायन डिफरंट डिफरंट आसता तेन्ना हांव दुसऱ्या दुसऱ्या देवळांचे फोटो शूट करता ते देवळान देव देव आसता ते डिफरटच आसता देवूळ डिफरंट आसता ते दुसऱ्या दुसऱ्या देवळान दुसरे दुसरे फोटो हांव शूट करता ते फोटो म्हाका खूब बरें दिसता आनी तेंची हांव मॅगजिनां तयार करता आनी आनी पावसान हांव जेन्ना हांव पावसान जेन्ना अशें कोणांगडाय पिकनिकेक वयता तेन्ना म्हाका खूब डिफरंट दिसता